مجھے جب کِسی پروجیکٹ کا سامنا کرنا پڑا چیلنج کے طور پر یا لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے یہ سوچا کہ کون سا ایسا کام ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے انسان ہی تو ہر کام کرتا ہے یا جو کام ہم سے کہا گیا ہے میں پہلا تو ہوں نہیں میرے علاوہ بہت سے انسانوں نے ایسا کیا ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں تو ہم نے بھی اُس پر عزمِ مصمم کیا کہ ہم بھی اِس کو کریں گے کِسی کی مدد سے کریں گے لوگوں سے پوچھا اِس کو کیسے کریں گے جِس نے کیا اُس کام کو اُس سے اس سے تعلق کیا اُس سے پوچھا اُن سے کہا یہ کام کیسے آپ نے کیا ہے ہم کو بھی اس کا طریقۂ کار بتائیے ہم بھی اِس پر عمل پیرا ہوں گے اور اِس کام کو کریں گے اور ہمارا ایک کام ایسا رہا ہے جو جے آر ایف نکالنے والا کہ لوگ ہمارے بس میں نہیں ہے تم ہندی نہیں جانتے ہو وہ نہیں جانتے ہو جی کے نہیں جانتے ہو ہم نے کہا کہا ہم اِس کام کو کیا اور چنانچہ نویں مرتبہ میں جے آر ایف ہم نے نکال ہی لیا